मुझे पहली बार करेले की सब्जी बनानी थी तो मैंने सोचा मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ फ़ोन पर कि सब्जी करेले की कैसे बनती है मैंने फिर सोचा की मम्मी से नहीं मैं यूट्यूब से रैसेपी निकलती हूँ और फ़िर बनाती हूँ शायद उस्से अच्छी बनेगी तो मैंने यूट्यूब पर सर्च मारा मम्मी पापा किचन पर करेले की सब्जी कैसे बनाएँ उन्होंने ने मुझे रेसिपी बताई मैंने बनाई काफ़ी टाइम लगा मुझे सब्जी बनाने में क्योंकि मेरा पहली बार था और मुझे काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि मुझे सब्जी अच्छे से काटनी नहीं आती थी मसाला नहीं बनाना आता था तो मैंने धीरे धीरे परिश्रम करके सब्जी बनाई और जब अपने परिवार को खिलाई तो उन्होंने बताया कि पहली बार में ही मेरी सब्जी काफ़ी सही बनी है और सबको काफ़ी पसंद आई है